धोरोमारि गामियारि जोंनि समाजनि धोरोमारि गोदोनिफ्रायनो गामि समाजनि गामियाव दिनै दिनै खेराइ मोसाजेननायनिफ्राय लानानै दिनै मोसानाय मुसुरनाया दिनै जाबोबाय थायो दिनै बर' हारिमुनि मोसानाया बागुरुमबा दङ दाउस्रि देलाय मोसानाय दङ अनेख मोसानायनि आदबफोर दङ हारिमुवारि जोंनि हारिमुवारि मिटिं दावथिंफ्राव जोङो बागुरुमबा दाउस्रि देलाय ख्रिसथि बेफोरबादि मोसानायखौ जोङो समाजाव दिनथिफुंनाय जायो आरो जेरावखि थाङा दिल्लि मुम्बाइ गोजान गोजानावबो जोङो बेफोर ट्रेदिसिनेलखौ लानानै बागुरुमबा दावस्रि देलाय बहुद खेराइ मोसानाय बेफोरखौ मोसानानै जोङो देरहाबोनो हाबाय बर' समाजनि मोसानाया जेब्लाबो उन जानानै थाङाखै दिनैसिम जोंनि मोसानाया दिनै आवगायननायनिफ्राय आवगायनानै दिनै आवगायलांगासिनो दं धोरोमखौबो जोङो गोदो आबौ आबैनिफ्रायनो जोङो दिनैसिम खेराइ मोसानाय सिफुं सुनाय खाम दामनाय बेफोरबादिखौ दिनै बावनानै थाङाखै दिनैसिम जोङो बे समाजनि बे गोदोनि आबौ आबैनि फालिनायखौनो जों दिनैसिमबो फालिबोगासिनो दं धोरोमा दिनै बाथौ धोरोम गुबुन गुबुन धोरोम बेफोरखौ मानसिफ्रा लादोंबाबो जोङो बर'नि हारियाव दिनै बाथौ धोरोमखौबो गारनो थाङाखै दिनैसिम दाउसा फारौ होनाय बेफोरखौनो जों फुजिनानै दङ नाथाय दिनै जेब्लायबो जोंनि हारिया मोसानाय मुसुरनाय धोरोम धोरोम फालिनायनिफ्राय लानानै मोसानाय मुसुरनाय गासिबो माबायावनो आवगायलांनो हादों आरो आवगाय लांबाय थागोनबो जोबजासिम दिनैसिमबो आवगायलांबाय थागोन